हेडफोन जे किनलहुँ ओकर तऽ प्राइस कनि महग पड़ल लगभग पन्द्रह सए टकाके आसपास तऽ ओ तऽ ठीक छै लेकिन जब ओकरा हम सुनय छी ओहिमे तऽ बहुत अधिक देर सुनलाकेँ बाद कान दरद करय लगयए